हेलो की हालचाल छै यौ

हॅं अपन कहु ने अहाँ ठीक छी ने ओ महसूस तहन तऽ अहाँ बहुत परेशानमे छी एखन हम तऽ कहलियनि जे दू लाइन हुनका से बात करनाइ छै अहाँ मकइके तऽ ई धुप एक रति हवा नहि नहि नहि ओतऽ राखबाक छै ने हॅं किसानके अनाज तऽ घर आननाइ जरुरी छै ओ कोना नहि आनतै फेर बाल बच्चाके लिए करलियै हँ खेतै की हॅं सही कहै छी हॅं कोशिश केनाइ यऽ आ दोसर की तऽ ई भगवान साथ देनाइ उपरोके बादलोके बरसा तऽ नहि भेल यऽ हॅं तऽ बाइस सए टका क्विंटल यऽ बाप रे वाह

एहि दुआरे अहाँके आब फेर अहाँके जुनमे जे मॉनसून उतरि जायत तऽ फेर दिक्कत भय जायत सही बात छै हे यौ बिना भीड़के खीर बनै छै से नहि बुझै छी अहाँ जा तक अहाँ परिश्रम नहि करबै तऽ परिश्रमके फल मीठा होइ छै तऽ जखन केलिये खेतीमे लगेलियै घण्टा तखन ने आइ घरमे अनबै समेटकऽ

हॅं हॅं हॅं आब की करबै जखन पढ़ै लिखै वाला बालबच्चा छै आ बाप किसान छै तऽ ओ तऽ सहयोग तऽ लियैये ने पड़तै सहिये बात छै हमहुँ कहलियनि कतेक दिन पर आइ बात भेलै हॅं एतेक हॅं ओ हम तऽ कहलियै नहि बहुत दिना भय गेलै बात करनाइ हुनकासँ हम तऽ गाँवमे रहि नहि कहलियै नहि पोल्हाबै छियै अच्छा ठीक छै ठीक छै